अनला दाउ खुम्ब्रा दाउ मैथा ना बिदिनो आलु कबि ना मथर बेफोर अनला अनला दाउखौ जेनेबा माइरंखौ एसे दैयाव सोमनानै दोन्दो बिनि उनाव जेब्ला रुइगोन अब्ला उवालाव देदो उवालाव देखांनानै लानानै बेदरजों जानोबा दाउजों जानोबा दाउखौ एवग्रोदो बिनि उनाव दै होदो दैया जब जेब्ला गोदौगोन अब्ला बै देनानै लानाय अनलाखौ माइरंनि गुन्दैखौ दैयाव होनानै गलायदो बिनि उनावहाय जेब्ला गोदौनानै जबो बेदरा जे टाइमाव मोनगोन बेफोरखौ नायनानै जखा खालामनानै साखिदो बिनि उनाव खारदै इसे होदो खारदै होनानै जेब्ला खांनायनि इसे सिगां टाइमाव जिरा मस्ला होनानै देनानै जिरा मस्ला होनानै खांदो आरो मैथा ना मैथा नाफ्रा नाखौ एवग्रोदो मैथाया खानानै लाबाय जेनेबा सुदो दोन्दो नाखौ एवदो ना एवनानै दोननानै नाखौ खांनानै दोननानै मैथाखौ एरग्लिदो बेनिफ्राय दै इसे होदो नाखौ होसन्दो जेब्ला मोननायनि सिगां सामब्राम गुफुर जिरा मस्ला इसे होदो साखिदो संख्रि ओमफ्राय खांदो आरो जेनेबा खुम्ब्रा दाउ खुम्ब्रा दाउबा दाउखौ एवग्रोनानै लादो ओइबासैनो खुम्ब्राखौ होसनदो संख्रि बानलु हालदै मस्ला जा दङ नांगौखिनिखौ होदो होनानैहाय साखि नायदो मोननाय लोगो लोगो साखि नायदो खांदो आलु कबि मथर आलुखौ एसे एवग्रोदो ओमफ्राय कबिखौ होदो आरो मथरखौबो होदो बिनि उनावहाय संख्रि बानलु होजोबखांनायनि उनाव जेब्ला रबो मोनगोन बायदि अब्ला साखिनायनानै बिदिनो जिरा मस्ला होदो खांदो